हमारे यहाँ अनेक प्रकार के छोटे व्यवसाय हैं जैसे कि हमारे किसी विशिष्ट व्यवसाय के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ छोटे व्यवसाय हैं जैसे कि वर्किंग वाला जो काम है हमारे यहाँ जो लोहा का जो काम होता है जो वेल्डिंग का हमारे यहाँ काम होता है जो हमारे यहाँ जो महिलाएँ होती हैं उनको अनेक छोटे व्यवसाय जो अपने प्राप्त करती हैं जिससे वो परीचित होती हैं जिसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं बहुत ज़्यादा सरल है जैसे कि हमारे यहाँ सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारे छोटे व्यवसाय हमारे यह महिलाएँ करती हैं अधिकतर हमारे यहाँ महिलाओं के साथ साथ अब ये काम हमारे यहा पुरुष भी करते हैं जे हमारे बहुत ही विशिष्ट कार्य हैं विशिष्ट कार्य करते हैं जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई वुडन का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है लड़कियों का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है हमारे यहाँ लिखाई पढ़ाई का बहुत ज़्यादा काम होता है बच्चों की जो पेज वगैरह होते हैं हमारे इसका बहुत काम होता है हमारे प्रेस जो होती है उस चीज का भी बहुत अच्छे से काम किया जाता है ये हमारे यहाँ विशिष्ट व्यवसाए है जैसे कि प्रेस हुआ न्यूज़ वाला हुआ न्यूज़ हुई ये सारे हमारे अनेक तरीके के व्यवसाय होते हैं जो छोटे छोटे हैं जो छोटे छोटे हमने डिवाइड कर रखे हैं जैसे इनको इनका इनको इनका ऐसा दिया जा सकता है जे सारे हमारे विशिष्ट कहते हैं जो मैंने आपको बताए